नमस्ते मैम मुझे कापी पेंसिल और चाहिए आपकी दुकान से अच्छा वो आपकी दुकान से सही मिल जाएगा ना अच्छा उसमें कॉपी पेंसिल इरेजर शॉपनर स्केल यू के जी नर्सरी क्लास

बुक वुक भी है अच्छा ठीक है मुझे वह सब बुक कॉपी और शॉपनर इरेजर और पेंसिल चाहिए लिखने के लिए

ज़्यादा महँगा तो नहीं लगाएँगी ना हाँ चलिए तो ठीक है हम आएँगे आपकी दुकान पर देखेंगे हमें अच्छा लगेगा सर सामान ठीक सा है ना आपके कलर सही है ना आपकी कॉपी का अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं आपकी दुकान पर अभी दस मिनट में पहुँच जाएँगे अभी निकल रहे हैं दस मिनट में ठीक है तो हम आ रहे हैं तो आप सही रेंज लगा कर दे दीजिएगा

चलो तो फिर ठीक है दुकान पर आते हैं जी एक सौ दस